گوتم بدھ نگر میں بہت سارے کھیت ہیں اور اگریکلچر یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ آملہ مینگو یہ سب کی یہ سب کی کھیتی ہوتی ہے آملہ کی ہوتی ہے مینگو میں پیڑ ہوتے ہیں پیڑ میں آم ہوتے ہیں اور یہاں پہ مشینوں کا اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے اگر میرے خیال سے اگر کھیتی میں مشین یا ٹیکنالوجی یا ٹریکٹر وغیرہ نہیں ہوں گے تو کام بہت دھیرے ہوگا مشین ہے تو جو زیادہ جلدی کام ہو جاتا ہے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے اور لوگ بھی کم تھکتے ہیں پہلے جیسے لوگ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی فارمر وغیرہ کو اب انہیں کم محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ مشین اور ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے آدھے سے زیادہ کام تو مشین ہی کر دیتی ہے جیسے کہ ٹرکٹر سیچائی کرنا اور بھی ایسی بہت ساری چیز ہے جو مشین کے مشین سے ہوتی ہے اور اگر مشین نہ ہوتی آج تو بہت بھاری پڑتا فارمر یہ سب کے لیے یہ سارا کام